हाँ बोले क्या जैसे की भोट हम तो पहली बार गिरा रहे हैं गिराने के लिए जाएँगे भोट कैसे गिराया जाता है हम भोट के बारे में जानकारी लेनी थी

आप किस गए हैं भोट कभी गिराने के लिए अच्छा हम तो नहीं गए हैं भोट गिराने के लिए कभी इसीलिए नहीं इसीलिए तो आपको पूछ रहे हैं भोट गिराने का समय आ गया है हाँ हाँ हाँ बोलिए

हाँ हाँ

हाँ हाँ भीड़ भी होती होगी बहुत सारी भीड़ भी होती होगी बहुत सारी नहीं मैडम बोले क्या है जैसे कि भीड़ भी होती होगी भोट गिराने वक़्त

ऐसा होता है न इसलिए हम सोचे आपसे जानकारी ले लेते हैं हम तो कभी गए ही नहीं भोट गिराने के लिए हाँ और कुछ लगता है मैडम

वह बोले और कुछ भी लगता है

अच्छा अच्छा और इसीलिए ना हमलोग को भी डर लग रहा है

हाँ इसलिए ना डर लग रहा है हम कभी गए नहीं इसलिए सोचे आपसे जानकारी ले लेते हैं

वह बोले मैडम जैसे कि और कुछ भी लगता है प्रूफ़ हाँ तो सिर्फ आधार कार्ड लेने से हो जाता है